जिन्स लंफेना जा मोजां जिन्स लंपेन्ट बायदि मोजां गानग्रा गैया जा गाननो थाखाय मोजां आङो जिन्स लंपेनखौ आङो बङाइ इउनिभार्सेल मलआव लायदोंमोन जिबाजौ रांनि रंबो खारा माबो खारा गाननो मोजां जिन्स लंपेननि रङा आंना गोथांहांमोन मोजांथार खुर्थाखौ आं मोजां मोना खुर्थाया बाहायबाय खम गाननो थाखाय मोजां नङा गस्लाबो गस्लाफ्राबो समाया आंखौ गानना देखायबा आङो खुर्थाखौ गाननो मोजां